میں جب لکھتا ہوں تو عام طور پر اس چیز کا خیال کرتا ہوں کہ تحریر کسی بھی طرح کی ہو اس کے اندر مزاح کا عنصر جو ہے وہ باقی رہے کیوں کہ ہماری طبیعت میں بھی ہماری مزاح ہے یعنی سینس آف ہیومر ہمارا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا بہتر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری تحریروں کے اندر بھی وہ مزاح باقی رہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تحریر کسی بھی طرح کی ہو اس میں کچھ ایسے سنٹینس کچھ ایسے جملے لائے جائیں کچھ ایسے لوکیل لفظ استعمال کیے جائیں جس سے ہمارا پڑھنے والا جو ہے وہ بوجھل نہ ہو کر کے تھوڑا سا لطف اندوز ہو لے تھوڑا سا مسکرا لے ہنس لے اچھا میں ایک بہتر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ تسلسل لکھنے میں ایک تسلسل ہو کہ بھائی آپ جب لکھیں تو اس کو ٹائم دیں لکھنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہا تو آپ نے چار لائن لکھ کے اور پھر اس میں ایک ٹائم باقاعدہ پراپر آپ کا ٹائم ہونا چاہیے کہ میں صبح اس ٹائم اٹھوں گا اور لکھوں گا اور اس کو کمپلیٹ کروں گا یہ مجھ سے نہیں ہو پاتا ہے تو میں ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہتا ہوں